असांजे घर में जॾहिं शादी थींदी आहे त तमामु सुठो लॻंदो आहे असां पहिरियों त लाॾा ॻाईंदा आहियूं लाॾनि वारनि खे घुराईंदा आहियूं जाम सिंधी लाॾा घुराए मिटनि माइटनि खे घुराए सिंधी लाॾा ॻाइंदा आयूं तंहिंखां पोइ वरी असां कराईंदा आहियूं जोति जोति में सब जेके बि हूंदा आहिनि उन्हनि खे घुराईंदा आहियूं पंहिंजे मिटनि माइटनि खे ऐं जोति जी शुरुआत असां गणपति सां कंदा आहियूं तंहिंखां पोइ सब ख़ुशीअ में ॾाढा सुठा ॻाईंदा आहिनि लाॾा तंहिंखा पोइ वरी ॿिए दे ॿियो त वरी असां कराईंदा आहियूं बहिराणो झूलेलाल जो बहिराणो झूलेलाल जे बहिराणे में बि सभु ईंदा आहिनि मस्तीअ में नचंदा आहिनि ॻाइंदा आहिनि इहे लॻंदो आहे भई तमाम सुठो जशन पियो थे तंहिंखां पोइ वरी असां कंदा आहियूं पाटी उन पाटीअ में सभु मर्द ज़ालूं सभु यंग जनरेशन बि हूंदी आहे सभु तमामु इंजॉय कंदा आहिनि वरी तंहिंखां पोइ असां कराईंदा आहियूं पाटी डिस्को पाटी हुन डिस्को पाटी में सभु मिक्स गाना बि हूंदा आहिनि सब ॾाढो इंजॉय कंदा आहिनि ख़ासि करे अॼुकल्ह जी जवान टई ॾाढो इंजॉय कंदी आहे